हमारे गाँव में पानी के विभिन्न स्रोत हैं जैसे हैंड पंप है तालाब हैं छोटी छोटी नदियाँ भी हैं और सरकारी कैनाल भी हैं तो सब लोग इसी से अपना पानी पीते हैं कभी कभी क्या होता है जैसे गर्मी के समय में नदियाँ छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे तालाब है वे सूख जाते क्योंकि कभी कभी इतने तेज़ गर्मी पड़ती है कि धूप के कारण सारे सारा नदी का जो पानी है तालाब का पानी वह सूख जाता है और दि बहुत दिक्कत भी होता है कभी कभी तो हमारे गाँव में जैसे हैंड पंप है कि जिनके जिनके घर वह भी उनका पानी भी छोड़ देता है जैसे गर्मी की वजह से पानी का अस्तर कम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और इस समय तो हमारे गाँव में दो सरकारी कैनाल भी लग चुका है जिससे जिससे हर गाँव में सभी के घर समय समय से पानी मिलता है जैसे सुबह को सात बजे पानी मिलता है और शाम को सात बजे और आठ बजे और दोपहर में एक बजे पानी मिलता है सरकारी तो उससे सब लोग अपना काम करते हैं जिनके पास हैंड पंप है या खुद का है तो वह तो भाई जैसे जब बिजली लेह रहती है तो वह अपना जब मन करता है तब अपना चालू करते हैं और अपने पानी का यूज़ करते हैं तो इसी में अपना गाँव का जीवन चलता है गर्मियों के समय में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं जैसे कभी कभी जिनका खुद का हैंड पंप है वह भी सूख जाता है टिबियल है सरकारी टिबियल हमारे यहाँ वह भी सूख जाता है और गर्मियों के समय में काफ़ी ज़्यादा बिदली बिजली भी की कटौती भी होती है जिससे जिनका सही है मसीन जिनका और हैंड पंप सही है वह भी नहीं चल पाता है और हमारे गाँव के जैसे तालाब हो गए नदियाँ हो गई छोटी छोटी तो वह भी सूख जाती हैं और सरकार जो सरकारी कैनाल पंप है वह भी नहीं चलता है क्योंकि हमारे सा गाँव में वह सर जो सरकारी कैनाल पंप है उसका भी पानी कभी कभी होता है कि गर्मियों में कभी कभी कभी किसी मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो वह भी सूखने की कगार पर आ जाता है तो सब उसे पहले ही बंद कर देते हैं कि भाई अगर हम अगर इस इससे पानी निकालेंगे तो हो सकता है पानी की कमी हो जाएगी पानी का स्तर नीचे चला जाएगा तो वह पहले ही बंद कर देते हैं कि इसको रहने देते हैं यह आगे जाकर काम आएगा आए अगर बंद हो गया तो दोबारा फिर पानी का अस्तर ऊपर कैसे आएगा इसलिए सब लोग उसको बंद करवा देते हैं और हमारे गाँव में भी जैसे सूखने से पहले ही जो हैंड पंप है वह सूखने से पहले ही उसको बंद कर दिया जाता है कि आगे चलकर हमारा मसीन सही रहे अच्छे से कम करे और आगे हमें आगे चलकर पानी की कोई दिक्कत ना हो